नगर पालिका ऐं नगर पंचायत जेको आहे उन्हनि जे कमनि में जीअं जनम जो पूरो ब्युरो रखनि मृत्यु वारनि जो ब्युरो था रखनि उन्हनि खे प्रमाणपत्र हासिलु था कराइनि पिया ऐं सड़कुनि जे निर्माण जो कमु थो हले ॿियो नालेनि जूं पाइपलाइनियूं विछाइण ऐं शहर खे साफ़ु सफ़ाई रखण इहे सभु कमु नगर पालिका ऐं पंचायत जा आहिनि